سن دو ہزار بیس ٹھیک کورونا سے پہلے میں نے ایک لیپٹاپ لیا اور وہ میرا پہلا لیپٹاپ تھا وہ تھا لینوو کمپنی کا اور ماڈل تھا آئڈیا پیڈ ایس تھری فورٹی جوکہ میں نے لاجپت نگر مارکیٹ سے خریدا تھا اور اس ٹائم اس کی قیمت چالیس ہزار روپئے تھی اس کو میں ابھی تک استعمال کر رہا ہوں اور بہت ہی اسموتھلی وہ ورک کر رہا ہے ابھی تک مجھے کوئی اس کے اندر دقت پیش نہیں آئی ہے اور میں دعا کرتا ہوں آئندہ بھی نہ آئے اور وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے چونکہ میں نے پہلی بار اپنے پیسوں سے کوئی چیز خریدی تھی اور وہ تھی لیپٹاپ جوکہ دکھنے میں بہت ہی خوبصورت بہت ہی اسموتھلی ورک کرنے والا اور وہ مجھے دل و جان سے پیارا ہے